ہماری سب سے بڑی طاقت یہ ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بانٹنا شروع کیا اور سب سے بڑی طاقت دنیا کے اندر علم ہی ہے علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور دوسروں پر خرچ کرنے سے کبھی بڑھتی نہیں جتنا آپ دوسروں کو بتائیں گے اتنا ہی آپ کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا جیسا کہ آپ کچھ بتائیں گے تو ضرور اس میں آپ کو اندر کچھ طلبہ جو ہوں گے آپ سے کچھ سوالات کریں گے اس سے آپ کو بھی جوابات پتا چل سکیں گے اور اس سے بڑا فائدہ آپ کا بھی ہوگا اور جو پوچھا ہے ان کا بھی فائدہ حاصل ہوگا سب سے بڑی طاقت دنیا کے اندر علم ہی کی طاقت ہے جس کے اندر علم ہو جائے وہ سارے کام بآسانی سے حل کر سکتے ہیں جس کے اندر علم نہیں ہے ان کو بڑی دقت ہوتی ہے جس کے اندر علم ہے وہ جاہے جو بھی چیز چاہے بآسانی کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آ کر کے کوئی بھی کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہم ان پر وشواس کر لیتے ہیں اور اس کی دکھڑا سننے کے بعد ان کو ہم وہ چیز ہوتا ہے تو ان کو ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کر لیتے ہے جو بھی جو بھی کمزوری بتائے اس کو ہم مان لیتے ہیں اور اس کمزوری کو دور کرنے کی بات بھروسہ جلدی کر لیتے ہیں